کائنات کے اوپر بہت سی ایسی چیز ہیں جس پر تحقیقات کی جا رہی ہے جیسے کہ چاند پہ چاند کے اوپر چاند کے اوپر بھی یہاں سے بھیجا گیا جو کہ وہاں پہ پانی ہوا کا پتا لگانے کے لیے کہ وہاں پہ پانی ہوا ہے یا نہیں اس پہ بھی ریسرچ کیا جا رہا ہے اس کے بعد سورج پر بھی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ ہمارے خیال سے ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اس کی تاپمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں تک کوئی سامان نہیں پہنچ سکتی ہے اور پورے کائنات میں بہت سی ایسی چیز ہے جس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پانی کہاں ہے ہوا کہاں ہے اس کے بارے میں بہت سی چیزوں کو ریسرچ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے انسان انسان کو اچھی سی سہولت ملے لیکن اس کے بارے میں سائنٹس بھی بہت چیزوں پر غور و فکر کر رہی ہے تاکہ انسان کو ہر چیز کی سہولت ملے لیکن اتنا اتنا ہونے کے بعد بھی ابھی تک کوئی اچھا سا ثبوت نہیں مل پا رہا ہے کائنات کے اندر میں بہت سی ایسی چیز ہیں جس پر سائنسداں بھی حیران ہے